हम अपन बाइक पर कोनो तरहक चुनौतीपूर्ण ट्रैल नहि केने छी किन्तु कठिन रास्ताक सामना जरूर केने छी ओहि रास्तामे एकटा अलग अनुभव हमरा प्राप्त भेल अछि जॅं चालक बढ़िऑं छथि तऽ बाइक एकटा एहन सवारी छै जे कम नीकसँ नीक रास्ता पर सेहो चलै छै आओर खराबसँ खराब रास्ता पर सेहो जाइ छै ओ हमरा सभके एकटा कम समयमे अपन जरूरीसँ जरूरी कार्ज करैके लेल बहुत जल्दबाजीके साधन छै तैॅं अपन बाइकसँ हम कठिनो रास्ताके दूरी तय केने छी आओर सुरक्षित रास्ताके सेहो दूरी तय केने छी